एक दिन की बात है होने की वजह से एक सौ आठ गाड़ी आपने सुना होगा एक समय था जिस दिन मेरी दादी की एकदम तबीयत खराब हो गई उनको एकदम चक्कर आए मैंने जब कॉल किया एक सौ आठ पे तो एक सौ आठ वाले ने क्या बोला सर आपको जिस व्यक्ति के लिए आप कॉल कर रहे हो ना वो गाड़ी अब आपकी एरिया वाली कहीं और गई है थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा इतने में मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी दादी की तबीयत खराब है वो कह रही है कि आपको इंतजार करना पड़ेगी सभी रूट की लाइनें अभी व्यस्त है मतलब गाड़ी बुकिंग के लिए गई है तो इन संसाधन को कराने की महंगाई के समय पे इलाज कराने के लिए कतारों में खड़ा होने के समान हो रहा है बुकिंग करने के लिए टाइम लग रहा है इधर हमारा मरीज घर पे पड़ा है तो ऐसी सुविधा उपलब्ध संसाधन क्या है खुद का स्वयं का अपना इलाज कराने के लिए करना चाहिए ना